کام کی جگہ پر کام کے وقت کوئی مشکل آ جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں جو چیز شروع کر دیا تو کر دیا کوئی مشکل آئے کچھ آئے اس سے میں لڑتا ہوں نپٹتا ہوں اگر بس کی نہیں ہے تو میں کسی سے پوچھتا ہوں جسے اس کام کے بارے میں زیادہ تجربہ ہے اس سے معلوم کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں اس سے سیکھتا ہوں پھر اس مشکل کا سامنا کرتا ہوں اور ان اور کئی بار تو ایسا ہوا بھی ہے کہ کام کر رہے ہوں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی وہ ہوتا ہی نہیں ہے اب لگتا ہے کہ ہوگا ہی نہیں ہم سے تو لیکن پیچھے نہیں ہٹتا ہوں میں ڈٹا رہتا ہوں لگا رہتا ہوں جب تک مکمل نہیں کرتا ہوں اسے پورا نہیں کرتا ہوں پورا ٹاسک نہیں کرتا ہوں جب تک میں پیچھے نہیں ہٹتا اور میں اوروں سے سیکھتا بھی رہتا ہوں نئی نئی چیزیں اس لیے میں کسی بھی چیز کوئی بھی کام کرتا ہوں تو ادھورا نہیں چھوڑتا